ठीक है पहले वह जो था हमारा बचपन में सब बताते थे कहानी दादा दादी सा नानी सब यह सब कहानी यहाँ भूत ऊत है यहाँ वैसा है यहाँ जगह मचाना है खेलने कूदने में तो नहीं है ख़ुशी तो यह सब कैसे होगा तो यह यह तो यार कैसा होगा वहाँ भूत है तो वहाँ भूत है मत जाना वहाँ पर डल डर है धर लेगा पकड़ लेगा वह सब नहीं दीजिएगा वह सब बोल रहा है तो भूत ऊत का घर है उसमें मत जाना वहाँ धर लेगा तो वहाँ है बचपन में खेलने कूदने बच्चा कबड्डी उबड्डी खेलने जाते थे गुल्ली डंडा खेलते थे गेंद बैट खेलने जाते थे सब बचपन में तो या बचपन में तो ऐसा ही था कुछ बुझने नहीं आता था तो गेंद बैट आदमी खेल रहे थे वहाँ जा रहे थे भूत पकड़ लिया है पहले भूत ऊत वहाँ जहाँ इतना ही रहते थे अभी तो उतना नहीं है पहले था बहुत ज़्यादा अभी तो नहीं है तो यह सब कहा गो भी बच्चा सब गुल्ली डंडा खेलते तो कबड्डी खेलते थे या या फिर किकित खेलते थे दलपत खेलते थे ये सब कबड्डी कितकित दलपत ये सब खेलते थे गुल्ली डंडा खेलते थे इस्कुल उस्कुल नहीं जाते थे अब तो दुनिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आगे अभी तो सब इस्कुल उस्कूल जा रहे हैं तो सब सही तो है बहुत ज़्यादा पहले भूत ऊत थे वो ऊपर कर लेते थे तो ई झरवाने फुकवाने चलो बच्चे लोग से के सै के नहीं तो धर लेगा तो मर जाएगा तो वे सब था पहले अभी तो कुछ कम है तो यह नहीं है तो यह सब तो हिया ऐसा था बहुत पहले समय ख़राब था ऐसा भी तो पढ़ाई लिखाई सिर्फ बच्चा लोग से करावे गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं पहले गुल्ली डंडा कबड्डी दलपत खेलने चलो तब गुल्ली गुल्ली खेलने चलो तो ये सब तो कितकित खेलने चलो तो स्कुल नहीं जाते थे तो बचपन में भूत ऊत डरता था भूत है वहाँ चलो गाची में भूत है तो वहाँ पेड़ पर भूत है तो वहाँ पाकर पर है तो पीपल पर है बौर पर है भूत ऊत जामुन पर है लिची जामुन पर है डाल के नीचे रहता था भूत ऊत डाल पर सब ज़्यादा साथ तो मार मुआ रहता था स्कुल स्कुल जाते थे पढ़ने रस्ता में बिंदोइया पकड़ लेता था यह सब तो पहले था अभी तो नहीं है कुछ अभी तो कुछ ख़त्म हो चुका है धीरे धीरे ख़त्म हो गया है तो अभी नहीं ऐसा होता है बहुत कम गया है पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था अभी बहुत कम हो चुका है कम गया है अभी पहले के समय बहुत भ भूत ऊत था अभी नहीं है ई कम गया है भूत ऊत कहा से बहुत ज़्यादा कम चुका है गुल्ली डंडा खेलना खेलते थे बच्चे कबड्डी उबड्डी दलपत खेलने जाते थे रास्ते से जैसे पकड़ लेते थे भूत तो वह राह टूट जाती थी यह सब होता था पहले कबड्डी कितकित खेलते थे गुल्ली गुल्ली खेलने जाते थे सब सब रस्ते में तो रास्ता में गाची में खेलते थे इस पार सब गुल्ली डंडा या सब खेलने जाते थे अभी तो सारे पढ़ाई लिखाई की दुनिया आ गया पहले नहीं था यह सब अभी तो है अभी तक यह अपना कम खेलते हैं पहले गुल्ली डंडा तो दलपत खेलने चलो तो कबड्डी खेलने चलो तो तो कितकित खेलने चलो तो गुल्ली डंडा खेलने चलो तो फिर वहाँ चलो गुल्ली गुल्ली खेलने चलो अब वहाँ पकड़ लिया भूत ऊत थे वो भी सब गाची में पहले भूत ऊत आता था दादा नानी बचपन में बोल रहा था वहाँ भूत है दादी दादी बोल रही थी वहाँ पर भूत है मत जाना दादा नानी सब बोल रहे थे वहाँ पर भूत है मत जाओ यह सब डर लेगा बचपन में कैसा है दुनिया में ईहे धर लेगा यह सब होगा तो धर ले पाएगा अभी तो कुछ नहीं कुछ है अभी तो बहुत ख़त्म हो चुका है पहले दादा नानी सब था धर धर लेते थे धरते थे भूत ऊत पहले बोलते थे दादी क़िस्सा वहाँ भूत है क़िस्सा वाला भूत वाले क़िस्से नानी बोलते थे वहाँ पर मत जाना वह हाँ वो घाँस पर भूत रहता है हाँ पहले इसको धर लिया था पहले इसको ऐसे धरा था उसको धर लिया था तो धर लिया था खेला रहा था धरता है तो घर पर ले जाता झरवाने जाओ झरकन लेकर जाओ भोगत कन लेकर जाओ उसको धरवाओ फुकवाओ तब सही होता है पहले के युग में इतना कुछ नहीं था अभी तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ हो चुका है पहले नहीं था कुछ और फिर तो कुछ ज़्यादा हो चुका है पहले नहीं था तो यह सब तू दादा नानी से क़िस्सा बोल रही थी से वहाँ मत जाना वो गाँव में भूत रहता है वो पेड़ पर उतर आते हैं नहीं जाना खेलने कूदने तो भूत धर लेगा अभी तो जा अभी तो हर बच्चे सब जाते हैं जानते हैं खेलने कूदने अभी तक भूत ऊत नहीं था पहले बहुत ज़्यादा था अभी कुछ कम हो गया है पहले नहीं पहले थे वो ज़्यादा नानी के यहाँ जाते थे हम लोग आम चुलने आम के गाची में भूत रहता था तो आम गिराते थे लूट करके हम लोग लाते थे तो खाते थे तो भूत ऊत आम गिरा देते थे जामुन तोड़ने जामुन गिराते थे भूत सब बोलते इतना जामुन कहाँ से गिर रहे हैं सब ऐसे कौन गिरा रहा है ऊपर से इतना हाले हाले तो वह सब जिन पर यह सब चुराईल सब गिराता था ठीक है पकड़ लेता था छोड़ता था नहीं धर लेता था कस करके उसको ले जा मार देता था उठाकर बाज़ार देते थे तो वह जो फिर ले चलो वह झक्कन चोरवाओ फुकवाओ उसको सही करवाओ फिर दवाई सुईया करवाओ उसको यह सब करना पड़ता था अभी तो कुछ नहीं है कुछ कम हो चुका है पहले था गाची बिरिहा आदमी जाते थे छुड़ने तो वे देखते थे ओ आम गिर रहे थे ऊपर से तो बोल रहा था कैसे आम गिर रहा है क्या है ऊपर से आम गिर रहा है अपने आप दुनिया भर के बारह एक बजे में जाते थे हम लोग आम चुनने तो आम गिर रहे थे अपने आप तब हुआ जाते तो तब देखा जाता था भूत है दाड़ी में लग रहा तब हम लोग भाग करके घर भागते थे बहुत ते जीजू और मैं घर पर भागकर चले जाते थे फिर जामुन चो तोड़ने जाओ तोड़ने जाओ तो बहुत ज़्यादा भूत ऊत रहता था था नहीं तो अब